اسلام علیکم ورحمتہ اللہ کیا آپ سیمانچل آپ سیمانچل ٹریول ایجنسی سے بول رہے ہیں میں پٹنہ سے آیا ہوں پورنیہ گھومنے کے لیے آنا چاہتا ہوں یہاں کی مشہور جگہوں کو دیکھنے کے لیے اور لوگوں سے ملنے کے لیے مجھے پتا چلا کہ پورنیہ بہت اچھا شہر ہے تو میں ابھی ٹرین سے آ رہا ہوں اسی لیے یہاں میں پانچ ساتھی ہوں اور مجھے یہاں گھومنے کے لیے کسی اور سے سہارا لینا پڑے گا کیوںکہ میں یہاں نیا نیا آیا ہوں تو میں کٹیہار پہنچ چکا ہوں اور مجھے سواری کی بھی ضرورت تھی اگر آپ سواری مہیا کرا دیتے اور اس کے ساتھ کسی اور ایک شخص کو دیتے آپ کے لیے بہتر ہوتا کتنا کرایہ پڑے گا اس کا کرایہ کچھ زیادہ لگ رہا ہے اور پورنیم سے ایک جگہ جلال گڑھ پڑتا ہے وہاں کا آپ لال قلعہ بہت مشہور ہے اچھا ٹھیک ہے ہم پورنیہ پہنچتے ہیں اس کے بعد آپ سے کانٹیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم